कोविड लॉकडाउनमे जे छै से बच्चा सभके ऑनलाइन सुविधा जे छै से बहुत नीक सुविधा भेटलै आर ओहि कालमे केकरोसँ केओ मिल नहि सकैत छल ताहि दुआरे जे ओहिसँ कोविड सँ प्रभावित भऽ जेतै ओहि दुआरे जे छै से बच्चा सब जे छै ऑनलाइन सुविधा पढ़ाइ केलक आओर जेकर सबके परीक्षा छलै से सब पढ़लक धरि ओहिसँ जे छै से बहुत बच्चा सबमे जे छै से फायदा फायदो भेटलै आ किछु बच्चाके नुकसानो भेलै जाहिसँ कि बच्चा सब ओहिमे लॉकडाउनमे जे मोबाइल पर जे ऑनलाइन पढ़लक ओहिमे जेकरा परीक्षा छलै ओकरा लेल तऽ ठीक छलै धीरे जे बच्चाके परीक्षा नहि छलै ओ बच्चा सब बेसी काल मोबाइल पर गेम या आओर अन्य खेल या आओर तरहक कोनो चीज नाटक या कोनो तरहक मोबाइल पर जे देख देख ओ जे बैसल रहै छल से तै से अहाँके बहुत तरहक क्षति भेलै ओहिमे बच्चा सभके आँखिमेके जे छलै सेहो अहाँके नुकसान भेलै आओर डिप मने सर दर्द सेहो भेलै ई सभ तरहके अहाँके किछ क्षति सेहो